हलो हेलो हलो हलो हलो हेलो हेलो आवाज़ नहीं जा रहे थे हाँ हा हम बोले जो हम डब्लू कुम पासवन बोल रहे हैं केहना चाहेंगे आपको जो इस तरफ़ जो रोड है रोड हमको बनाना चाहते हैं राम गिरी टैक्सी यह कब हाँ हाँ काम हो ही रहा था तो फिर दूसरे साइड है ना यह बैक साइड नहीं न है बैक साइड को बनाना है न बैक साइड नीचे तरफ़ है न नीचे नीचे साइड से वह अब थोड़ा उसको अब थोड़ा अब यह बान्ह के नीचे जो बोलता है तेटमा बोलते हैं उसी दिशा तो आ तो आप यह इधर उधर तो कर सकते हैं ना हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ उसी साइड को थोड़ा आप जल्दी बना दीजिए चलने बिलने में दिक्कत होता है हैलो थोड़ा आप सर यह वेट कीजिए हो जाएगा चलने फिरने में दिक्कत होता है वहीं आप वही न आप ध्यान दीजिएगा तब जल्दी हो जाएगी यह आप कितने कितने दिन तक में आप इधर कर सकते हैं

हाँ किया है स अच्छा बीच बीच में थोड़ा टाइम निकाल दीजिए क्या ओके